नमस्कार क्या हमें एक कार मिल जाएगी हम दो लोग हैं और हमें जोधपुर से बाहर जाना है अच्छा क्या पैसा लगेगा उसका अच्छा ढाई हज़ार ठीक है हमारे पास एक कूपन है क्या उस कूपन से हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा मिल जाएगा जी धन्यवाद हमें कल जाना है सुबह छः बजे जी धन्यवाद